अच्छा अच्छा जी बताइए हमारी मोबाइल की शॉप है पर

जी हाँ विवो है विवो वी टेन है विवो के अच्छे मोबाइल हैं हाँ उसके फीचर्स अच्छे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है जैसे कि उसकी स्टोरेज क्षमता अच्छा है जैसे आप ढेर सारी फोटोज़ वीडियोज़ ऐसे मान ले रख सकते हैं जी सबसे मेन समस्या यही होती है फोटो और वीडियो रखें आप कौन सा भी कर सकते हैं और क्या बोलते हैं कि कैमेरे की क्वालिटी लोग कैमरे के लिए ही अक्सर मोबाइल खरीदते हैं ज़्यादातर वही प्रकार तो कैमरे भी उसकी अच्छी है और मोबाइल भी अच्छी है बीबो विवो की मोबाइल अच्छी है हाँ और सैमसंग दस हज़ार में देखिए विवो भी है और एक सैमसंग भी सैमसंग भी है तो सैमसंग भी मोबाइल कैमेरे की अच्छी है और उसमें जी जी कैमरा डबल तीन कैमरा भी होता है लेकिन ज जैसे पैसा अगर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा मोबाइल मिलेगा कम पैसा थोड़ा दो थोड़ा कम इस्टोरेज मिलेगी आपकी जो रखने की रहेगी फोटो क्षमता रखने का रहेगा वो कम मिलेगा

तो मोबाइल अच्छी है विवो की है मोबाइल अच्छी है विवो की आप खरीद सकते हैं सैमसंग की भी अच्छी होती है सैमसंग खरीदें तो उसकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी होती है सैमसंग की ज़्यादातर लोग मोबाइल यही खरीदते हैं हाँ सेल्फी लेने के लिए लोग यूज़ करते हैं हाँ एकदम अच्छा हाँ हाँ मोबाइल का उसका मेगापिक्स हाँ मेगापिक्स उसका एक सौ चालीस मेगापिक्सल का है और क्वालिटी बढ़िया है एकदम हाँ एकदम पिच्चर आपका एकदम साफ सुथरा आएगा एकदम स्पष्ट विवो और सैमसंग में हम यही कहेंगे कि विवो बढ़िया हैं आप वीडियो कॉलिंग करेंगे आपकी चेहरा फटेगा नहीं साफ सुथरा रहेगा और कम्युनिकेशन अच्छी होगी और मोबाइल अच्छी है म्यूज़िक प्लेयर उसके अच्छे हैं आप गाने सुन सकते हैं अच्छे अच्छे और बहुत कुछ फीचर्स हैं उसमें और जब आप लेंगे चलाएँगे तो आपको खुद ही पता चलेगा उसकी स्मूद स्लाइड है और टच करने वाला जो होता है बहुत अच्छा स्लायडिंग है तो अच्छा मोबाइल है काफ़ी दस हज़ार में आपको तो अच्छा मोबाइल विवो की मिल जाएगी आपको और कुछ चाहिए उसमें नहीं विवो विवो भी अच्छे ब्रांड है विवो भी अच्छा चलता है सैमसंग ब्रांड है लेकिन विवो भी अच्छा चलता है विवो चलता है बहुत ज्या अच्छा और हाँ हाँ विवो सही मोबाइल्स रहेगी वो अच्छा अच्छा मोबाइल है रेमोन